खेती खेती करना पहले के समय में लोगों का मुख्य काम था लोग खेती करते थे लेकिन आज के समय में लोग खेती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको तत्काल पैसा चाहिए लोग ऐसा है कि काम करते हैं उनको तुरंत पैसा चाहिए इसलिए आज के समय में खेती लोग नहीं करना चाह रहे हैं पहले के समय में लोग करते थे किसान किसान जो है खेती कर कर अनाज पैदा करते थे उसके बाद अनाज पैदा करने के बाद दूसरों को बेचते थे उससे कई लोगों का घर चलता था परिवार चलता था पेट भरता था लोगों का और खेती का मुख्य कारण यह है कि लोग खेती से किसान की जीविका चलती है अनाज पैदा होता है लोग करते हैं इसीलिए कि देश किसी का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है बहुत बड़ा योगदान है खेती से जो है अनाज पैदा होता है और लोगों में वितरण किया जाता है लोग बेचते हैं जिससे हमारे देश के लोगों का घर चलता है लोग खाते हैं अनाज अनाज पैदा करने के लिए किसान बहुत मेहनत करता है मेहनत करने के बाद उसको बेचते हैं लेजाकर के तो दस पैसा उनको मिलता है मिलने के बाद उससे किसान का परिवार चलता है परिवार चलता है अच्छी तरह से उसके बाद तब देश का विकास होता है हर हर महादेव